ہمارے تلنگانہ میں بہت ساری دکانیں ہیں جو ہمیں بہت آرام جہاں ساری چیزیں لینی پڑتی ہیں جو مدد ملتی ہے جیسے کی رسم و رواج میں بہت ساری چیزیں کام آتی ہیں اور ہمیں خریدنی پڑتی ہے جو ہمیں یوز ہوتی ہیں اور ہر ہمیں وہ جہیز کا سامان اور کپڑا لتا زیورات بہت ساری چیزیں ہیں جو ہاتھوں سے بنی جاتی ہے تلنگانہ کی عوامی اتنی اچھی ہے کی جو ہر چیز ان کے دماغ سے ہی کرتے ہیں ہر اور چیز ان ٹیکنالوجی کے حساب سے ہی چلتی ہے تقاریب اور روزمرہ کی زندگی میں ہر چیز ہر جگہ سے مل سکتی ہے جیسے کہ دودھ ہر جگہ بھی ملتا ہے لوگ صبح کے وقت دودھ پیتے ہیں ڈریسیں اور کپڑا کپڑا ہر جگہ ملتا ہے جو مارکٹیں بہت ہیں کپڑے کی کپڑا ہر جگہ ہوتا ہے اور وہ لوگ پہنتے ہیں کپڑا ایک قیمتی چیز ہے اور تقاریب ہر چیز تقاریب ہونی ضروری ہے گھریلو سامان میں بھی ہر چیز کی کمی نہیں رہنی چاہیے ہر چیز ہونی چاہیے